असांजे शहरु जूनागढ़ में पाणीअ जी कमी लॻभॻि ॿ हज़ार ऐं प्रंद्रहां में ॾाढी थी हुई एतिरी कमी थी जो माण्हू हिकु घाघरु भरण लाइ हिकु ॾोलु भरण लाइ परेशान थींदा त उन ई वक़्त में हिकु सिंधियत तरीक़े हिकु इंसानु तरीक़े हिकु हिंदुस्तानी तरीक़े पंहिंजो धर्मु सम्झी करे ॿ हज़ार पंद्रहां में मां उहा व्यवस्था कई जेके जेके मुंहिंजा सुञातलु हुआ मुंहिंजो सुञातलु ग्रूप मां अहिड़ो कट आहियां इन करे घणो ई आहे उन्हनि खे मां वेनिती कई रिक्वेस्ट कई भई पाणी जी तंगी आए तव्हांजे खूह में पाणी आहे बिजली जो जेको बिल थियो उहो मां तव्हांखे ॾींदो मां पब्लिक खे तव्हां ॿ ॿ घाघरूं ॿ ॿ ॾोलियूं टे टे ॾोलियूं ॿ टे टे डोलियूं तव्हां पाणी ॾियो त उन्हनि उहा मुंहिंजी ॻाल्हि मञे करे सभिनी खे पाणी ॾिनो मूंखे ख़ुशी थी

न जेको जीवन हुओ माण्हूअ जो डुकण लॻो मुंसीपाल्टी बि पाणी केतिरो पहुचाए टैंकर ईंदा हुआ टैंकरनि मां घणनि खे संतोष ईंदो मां उन्हनि लाए जंहिं जंहिं वटि खूहु वग़ैरह आहे उन्हनि खे रिक्वेस्ट कई पंहिंजे ख़र्च सां अलॻि टैंकर घुराया जेके भाड़ो ते टैंकर थींदा इन पाणी मुफ़्त में मिलियो टैंकरनि वारा मूंखां फी वरिती घणी जेका वठंदा चए चकाली असांखे डीज़ल जा पैसा ॾेई छॾिजे ईअं करे जूनागढ़ में पंहिंजे सिंधियुनि भाउरुनि खे उन जे खां सवाइ जेके पंहिंजा ॿिया भाउर आहिनि गुजराती या कहिड़ा बि आहिनि सभिनी खे पाण पाणी पहुचाइण जी कोशिशि कई ऐं मूंखे संतोष थियो अहिड़े नमूने कॾहिं बि काई तकलीफ़ तव्हांजे शहर में अचे पाणीअ जी त हीउ कमु ज़रूरु कजो उन ए खां अॻ में उणिवीह सौ पंजानवे में पाणीअ जी ॾाढी तंगी थी अहिड़ी तंगी थी जो माण्हू हिकु बेड़े लाइ हिकु घाघर जे लाइ लाचार ऐं मजबूर थी पियो आहे उन ई परिस्थितीअ में भई मां उपर कोट आहे हिते जूनागढ़ में उते इलाही पाणी हुओ त उननि खे रिक्वेस्ट कई मुंसीपाल्टी जे कब्जे में हो मुंसीपाल्टी खे रिक्वेस्ट कई भई इन जो जेको बि आहे तव्हां चोवीह कलाक इहो पंप चालू रखो त पब्लिक खे पाणी मिली सघे ऐं हुननि में लाइन सां ॾह लाइनियूं लॻायूं माना ॾह लाइनियूं थियनि त माण्हू ॾह ॾह माण्हू भरे सघनि त वधीक माण्हुनि खे पाणी मिली सघे अहिड़े नमूने जॾहिं पाणी जी तंगी थिए थी शहर में तव्हां कोशिशि कयो इहो त कुदरती ॻाल्हि आहे पंहिंजे हथ जी ॻाल्हि कोन्हे त जंहिं पंहिंजे भाउरुनि खे सिंधी भाउरुनि खे गुजराती भाउरुनि खे हिंदुअ खे हर कंहिं व्यक्ति खे हर कंहिं इंसान खे कंहिं बि कॉम्यूनिटी जो हुजे कंहिं बि कोम्यूनिटी जो हुजे उन खे पाणी मिले उन जे आत्मा खे संतोष थिए ऐं हू पाण खे आशिर्वाद ॾिए ऐं पंहिंजे धर्म तर्फ़ा सिंधी धर्म तर्फ़ा उन खे प्रेम थे त भई सिंधी असांखे किथां बि पाणी आणे त ॾियनि पंहिंजे ख़र्च सां त आणे ॾियनि पंहिंजे महिनत सां आणे ॾियनि पंहिंजे रिक्वेस्ट सां त आणे ॾियनि या पंहिंजे संबंधनि जे आधार ते त इहा कोशिशि ज़रूरु कजो ऐं करण अथव ऐं माण्हू अहिड़ा प्राभिवित था थियनि नंढा नंढा ॿार नंढियूं नंढियूं छोकिरियूं बुढा ॿुढियूं पाणी खां सवाइ माना बिल्कुलु तंग थी पिया त अहिड़ी परिस्थिती जॾहिं बि अचे वक़्तु पुछी न ईंदो्थे इंसान खां वक़्तु भॻिवान जी इच्छा सां ईंदो आहे त उहो तव्हां कार्य कजो जंहिंमें सिंधियत जो नालो रहिजी अचे सिंधियत जी भलाई थिए सिंधी भाषा जो प्रभाव पए कि भई सिंधी सिर्फ़ पंहिंजे समाज जी सेवा त कनि था पर असां गुजराती कृश्चन हिंदू मुस्लिम सभिनी धर्म धर्म जे माण्हुनि के बे पाणी पीआरनि था असांजी बि शेवा कनि था त सिंधी तर्फ़ा उन्हनि जी लांगड़ी उननि जो प्रेम उन्हनि जूं इच्छाऊं सुठी इच्छाऊं तव्हां तर्फ़ जो ॾिनियूं ऐं उहो जेको फाइदो थींदो उहो पाण हिक खे न थींदो पूरे गुजरात खे न पर पूरे हिंदुस्तान जे सिंधियुनि जो नालो थींदो भाई सिंधी आहिनि न हर कंहिं इंसान खे हर कैं क़ौम खे मदद था कनि पाणी अहिड़ी शइ आहे जेका वक़्त ते मिले थी त माण्हू पैसे का वधीक मिठी थी लॻे वधीक सुठी थी लॻे ऐं हुन लाइ पाण खे वधीक प्यार थो रहे पाणीअ खे जॾहिं जॾहिं तंगी थियो आहे तव्हां भाउरुनि खे मुंहिंजे नम्र अपील अथव पंहिंजे सिंधी भाउरुनि खे सिंधियुनि खे त पाणी ॾिजो पहिरियों जो कोई बि हिंदू मुस्लिम कृश्चन कंहिं बि ज़ाति जो हुजे सभिनी खे पाणी ॾियो त सिंधियत जो नालो थींदो सिंधी भाषाजो नालो थींदो ऐं पाण खे हर का व्यक्ति हर को धर्म जा व्यक्ति पाणी ॾियण सां हुननि जे आत्मा खे उन जे मन खे जेका शांती थींदी उहे पाण खे आशीर्वाद ॾींदा उहो आशीर्वाद पंहिंजे बचनि खे फलंदी पंहिंजा जेके औलाद अहे बच्चा आहिनि उन्हनि जो जीवन सफ़िलो थी वेंदो महान थी वेंदो ऐं पंहिंजो धर्म बि महान थींदो महानु आहे महानु रहंदो महानु हो ऐं सदा ई महानु ई रहंदो पर पाणी जे बारे में कॾहिं बि त हां शुनक जो तव्हांजो पहाड़ो सूजे सिंधी हिंदी गुजराती हिंदु मुस्लिम कोई बि हुजे हर कंहिं इंसान के मां त हेतिरे क़दुरु कयो त जनावरनि लाइ कुंडियूं ठाहिरायूं कुंडियूं जंहिंमें जनावर पाणी पी सघनि उन में टैंकर मां थोरा थोरा करे लड़ाया त हुननि जा त आशीर्वाद खपनि न छो आशीर्वाद त नंढो ॿार बि ॾेई थो सघे स्त्री पुरुष बि ॾेई था सघूं बुज़ुर्ग बि ॾेई सघे कोई बि ॾेई थो सघे हिता ई प्राणी आहे गांहि मेहं कुतो उन्हनि खे पाणी जी उञ लॻे ती त उहे जॾहिं पाणी पीअंदा त उन्हनि जी आत्मा पाण खे लोकिक आशीर्वाद ॾींदी जीअं आशीर्वाद जे करे पंहिंजी सिंधियत पंहिंजी आत्मा पंहिंजो कुटुम्ब पंहिंजो परिवारु सभिनी में बरक़त पवंदी इहा मुंहिंजी नमुरु वेनिती अथव धन्यवाद जय हिंद जय झूलेलाल वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

हा दादा बंदि करो